جی ہاں بالکل جس طرح ہر ایک لکھاری کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک مصنف کھا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم کے جوہر دکھاتا ہے اسی طرح میری تحریر کے بھی مقاصد ہیں اور میں بھی کسی امید میں اور کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہوں میری تحریر کا مقصد ہے کہ میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں جہاں میں رہتا ہوں اپنی برادری میں اور خاص طور پر اپنی قوم میں بیداری لانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے مذہب کی طرف واپس آ جائیں اسلام کے مکمل شیدائی بن جائیں اسلام کی تعلیمات گھر گھر میں عام ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اچھے لوگ سماج کے اندر آ جائیں میں اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک ایسی قوم بن جائے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو دنیا کے سامنے میری قوم نہ جھکے بلکہ میری قوم جو ہے اس کے سامنے دنیا خود جھکے کیونکہ میں اس قوم سے ہوں جو حاکم بن کر آئی ہے نہ کہ محکوم بن کر میری تحریر کے مقصد میں سماج پھیلی ہوئی مختلف سماج کی پھیلی ہوئی مختلف برائیوں کا خاتمہ ہے ان میں سے ایک جہیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرا پاتے ہیں جس نے پورے سماج کو اس برائی میں مبتلا کر رکھا ہے اور دوسری سود ہے جس کی وجہ سے غریب کا خون چوسا جاتا ہے اور مالدار کی تجوریاں بھری جاتی ہیں